हैलो दोस्तो अज्ज में तुसेंगी सनान लग्गेआ ऐं रेड मी नोट एट कनेहा चलदा ऐ ते बाकी फोन में तुसेंग सनाने दी आक्खने आं की एह् फोन जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै मतलब खराब चलदा ऐ सारें कोला पैह्लें आई एह्दी बैटरी जेह्ड़ी बैटरी ऐ एह्दी म्हाराज दौं घैंटे बी नेईं कट्टी सकदी ऐ ते बाकी एह्दा प्रोसेसर बगैरा इ'नें छड़ा दिक्खने आस्तै सनाए दा होंदा बाकी कम्म एह्दा प्रोसेसर कम्म करदा निं ऐ जेह्दे कारण एह् सनांदे की स्नैपड्रैगन प्रोसेसर दिंदे एह् परफैक्ट अपना होर बी प्रोसेसर नेईं ते बाकी चार कैमरे ते इ'नें छड़े शो आस्तै गै दित्ते दे होंदे न

तुसेंगी सनाया एह्दे बारै च तां फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट बी एह्दा बिल्कुल बी इं'या मतलब बड़ा स्लोअली स्लोअली कम्म करदा ऐ ते फिंगरप्रिंट दे बाद आइया एह्दा जेह्ड़ा अंदरूनी होंदा ऐ प्रोसेस प्रोसेसर ते प्रोसेसर दे बारै च में तुसेंगी पैह्लें गै सनाया कि प्रोसेसर एह्दा बिल्कुल बी कम्म निं करदा मतलब एह्दा इं'या ढंगै दा निं चलदा ऐ जेह्का एह् दिंदे निं स्नैपड्रैगन पर साढ़े कोल जिसलै चलदा इत्थें ऑक्टोपस दे बराबर बी नेईं चलदा ऐ